हमरा आओरके देश जे छै बहुत बढ़िआँ देश छै बहुत ठण्डामे लोक छै गरमी जादा नहि छै बहुत ठण्डा छै देशमे चाही बहुत गरमी छै मधेपुरा भेलै ईसब गरमी भेलै बहुत जादा गरमी छै ईसबमे एम्हर कभी कभी बारिश बीच बीचमे भै जाइ छै तऽ ठण्डा मौसम छै ठण्डा मौसम छै जाहिसे जयपुरमे भी जादा गरमी छै ईसबमे जादा गरमी छै ईसबके लिए बारिश नहि भै रहल छै हमरा आओरके मुलुकमे बारिशो भै रहल छै ओना बारिश नहि भै रहल छै ओसबमे बारिश होतै तब ने ठीक रहतै ठण्डा रहतै दिल्ली आओरमे भी जादा गरमी छै ईसबमे जे छै बारिश नहि भै रहल छै हमरा आओरके देशमे बारिश भै रहल छै ठण्डामे लोक छै ठण्डामे लोक रहतै तऽ सही रहतै छै हमरा आओरके खूब बढ़िआँ ठण्डा मौसम होइ छै ठण्डा छै बारिश होइ छै बीच बीचमे मधेपुरा भेलै ईसबमे जादा गरमी छै दिल्लीमे भी जादा गरमी छै जयपुरमे भी जादा गरमी छै एहिसबमे बारिश बीचमे भै जेतै तऽ ठीक रहतै बारिश होइ छै कि ठण्डा मौसम छै ठण्डा मौसम छै तऽ ठीक छै ईसबके लिए बहुत अच्छा सुविधा छै हमरा आओरके लिए मुलुकमे बहुत अच्छा सुविधो छै बहुत बढ़िआँ सुविधा छै अच्छा छै